आं उन्दै अथ्र' बोसोरसोआवनो ओंखामखौ संनो जागायजेन्दोंमोन नाथाय ओंखामखौ संनो रोंङामोन गोथां गेफे जायोमोन बेनि उनाव आइ बा आबैया आंखौ सिखायनानै आं ओंख्रि ओंखामखौ संनो लासैनो रोंलांदो बेनि उनाव आरो सबायफोरखौ खारदैजों संनो सोलोंबाय थास' बायदिसिना ओंख्रिफोरखौ लासैनो संनो सोलोंलांदों र' बेनि उनाव आरो माब्लाबा रोङाबा आइआ बिदिनो सिखायो संनाय खावनाय मावनाय दांनाय दै अर सरनाय बायदिसिना खामानियाव आइआ आंखौ सिखायनानै आं रोङो आरो आरो आङो संनायाव दालि ओंख्रिखौ संनो मोजां मोनो बेनि उनाव आरो अनला दं अनलायाबो खारैजों मुला होनानै सङोब्ला मोजां जायो एबा गोथाव जायो बिदिनो लासै लासै आं संनाय खावनायखौ बोसोरफ्रोमबो सिखायनानै आंनि खामानिखौ दावगालांनो हायो लासैनो उनाव सिख्ला जानानै हाबा जालांबाय आरो बेनिफ्राइ बांसिन रोंगौथिया जालांबाय थायो बिदिनो लासै लासै बिहाव बिखुनजो मोनहैनानै बिदिनो आरो बिहाव बिखुनजोआ आंखौ सिखायनो आखायाव लालांङो संनाय खावनाय मावनाय दांनायाव बिखुनजो बिहावफोराबो हेफाजाब होलांनाय जायो अनलाजोंं दाउ संनायाव दावखौ एवफ्रामना लाग्रोनानै उनाव दै होनानै अनलाखौ होयो बेनि उनाव आरो बेदरखौ होसननानै होयो बेनि उनाव दसे थानानै अनलाया मोनो बेनि उनाव सामब्राम आलु बायदिसिना बाखर एनु होनानै ओंख्रिखौ जों फोमोनो आं बे अनला ओंख्रिखौनो संनो साबसिन मोनो